इन्सेक्ट बायट बायट जाले जाल्यार चोडशें मामी तेमी कितें सांगताय आमसाण लाय सांगताय नाजाल्यार सोलां बी लाय म्हूण सांगताय आनी आतां मॉडन मॉमस आहाय ते आयस लावपा लायताय चोडशे